हम जाइ छिए इसकुल छै यहाँ खुलल गाममे ओहि इसकुलमे बच्चा बुतरु पढ़लक लिखलक ओहिमे प्रोग्राम होल दौड़धूप खेलधूप रहल नाटक कएलक बच्चा बुतरु गान बजान सब कएलक बच्चा बुतरु सभ नाटको कएलक गानो बजान कएलक आओर कथा होल शिव चरचा होल कथा होल सुनै ले गेलहुँ कहूँ नाटक होल ओहन आइ टी एगो हइ गाममे वहाँ अएलहुँ सुनै ले ईसब गोटा मिलिके सुनै ले अएलहुँ खूब बढ़ियाँसे आइ टी मे प्रोग्राम होइत रहल ओ प्रोग्रामके देखलहुँ हमरा गाममे खूब सुन्दर लागत सबचीज नाटक उटक होल सब बढ़िएँ लागल खूब बढ़िआँसे होल सब शान्तिसे एकदम शान्तिसे रहलहुँ शान्त एगदम सब प्रोग्राम एतना बढ़िआँसे होइ छन यहाँ खूब बढ़िआँसे होइ छनि नाटक होइ छनि कभी कभी नाटक होलऽ कभी विवाह होलऽ कभी किछु होलऽ कभी किछु होलऽ होते रहै छनि यहाँ सब गाममे एतना गाम शान्ति छनि से छेबे करनि खूब बढ़िआँसे होइत रहै छै जे भी होलऽ बच्चा बुतरु भी नाटक कै लेलक कखनहु खेल कै लेलक कहीँ दौड़ कै लेलक कखनहु किछु कै लेलक सभ बच्चा बुतरु लैत रहल लैत रहलऽ दौड़ैत रहलऽ दौड़ भी लेलक दौड़ दौड़ रहल छनि गेलहुँ देखै ले बहुत बढ़िआँ हमरा लागल स्वच्छ नियर बढ़िआँसे खूब बढ़िआँ लागल देखैमे कि बहुत बढ़िआँ भाग लेने छै बच्चा बुतरु सभ फर्स्ट सब बच्चा बुतरु फर्स्टे कएलक नाटकमे दौड़मे सबचीजमे फर्स्टे कएलक सब बच्चा बुतरु खूब बढ़िआँसे देखलहुँ मोन पवित्र होइ गेलऽ खूब बढ़िआँ लागल कखन कहुँ गेलहुँ तनि कथा होइ रहलऽ छै रामकथा रामकथा गेलहुँ सुनै ले कहुँ भागवत होइ भागवत कथा बहुत बढ़िआँसे होइ रहलै भागवत कथा सुनै छी खूब बढ़िआँसे ठकुरबाड़ी हइ ठाकुरबाड़ीमे खूब बढ़िआँ कथा होइ रहलै खूब बढ़िआँ कथा कथा सुनब करै छी कहुँ शिव चर्चा बाबा भोलाजीके मन्दिरमे होइ रहल छै रोजो जाके बैठिके सखी सखी सब सभ बहिनसे सुनलहुँ शिव चरचा शिव चरचो शिवजीके खूब कथा होल सभ सुनलहुँ हुनकर कथा सुनैत रहलहुँ सभ